अभी कुछ दिन पहले मैंने एक हेयर स्ट्रेटनर मसीन ली थी जो उन्होंने ली थी तब तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया और पैसे भी लगभग मैंने साढ़े तीन हज़ार दिए लेकिन लाने के बाद फर्स्ट टाइम उसमें तो करंट आ गया और सही से काम नहीं कर रही है तो मेरा बहुत पैसे है मतलब दिल ऐसा हो गया कि मतलब पैसे देने के बाद भी कुछ अच्छी चीज़ नहीं आई तो यह उसे टाइम का मेरा ख़राब एक्सपीरियंस है लेकिन अब कर क्या सकते हैं जो हो गया सो हो गया